دس کال از نو بین ریکارڈیڈ ہیلو او آپ کے پاس بیڈ ملے گا کچھ بتائیں آپ بیڈ کے بارے میں خاصیت پندرہ تک ہو کچھ تو دیکھو آپ اپنے ٹوینٹی تھری تو بہت زیادہ ہو جائے کچھ گُنجائش دیکھو اچھا آپ لکڑی کس کون سی والی لگاتے ہیں گتّے کا فرنیچر گتّا تو نہیں ہے ایسے ہی آپ نے گتّا لگا رکھا ہو آپ نے ایسا ہوتا ہے نا چوہے لگ جاتے ہیں پھر گتّے کی ہوتی ہے تو وہ گل جاتی ہے گارنٹی گارنٹی لو گے آپ تھری منتھ ہوتی ہے پھر بھی دیکھو نا آپ کو تھوڑا گُنجائش ہو تو تھوڑا تو ہو سکتا ہے نا میرا اتنا بجٹ نہیں نا ٹوینٹی تھری تھاؤزنڈ بہت زیادہ ہو جائے گا نائن اُنیس ہزار نائیٹین تھاؤزنڈ اچھا آپ کا جو سرہانہ جو مطلب وہ کس حساب کا ڈیزائین دار ملے گا یا سمپل میرے کو میرے کو ڈیزائین دار چاہیے سر پھر بھی تھوڑے بہت گنجائش بتاؤ تیس ہزار سے تھوڑا پروپر چلو ٹھیک ہے شاپ پر آ کے دیکھتے ہیں مال اچھا ہونا چاہیے فرنیچر لکڑی اچھی ہونی چاہیے